ठीक ठीक छै अहाँ अपन बताउ अहाँक की हाल छै अऽ कहलहुँ जे हम एखन एलहुँ हँ अहाँकऽ शहर कऽ तरफ अभी हम रहब पाँच सात दिन हम कहलहुँ अहाँ छियै एखन तऽ किए नहि हमरा अहाँसँ बात कयल करू बिहारमे हम जामऽ छी तते दिन हमरा कतहुँ कतहुँ घुमाबितौ इमहर की करब बैस कऽ

हाँ हाँ हमरा नहि पता यऽ ने अहाँक क्षेत्र जे हाँ हाँ अरे वाह हमरा हमरा दर्शन करबाय दितहुँ कतऽ दरभङ्गा अच्छा अच्छा अहाँ बताउ हूँ अच्छा

अच्छा आओर किछु अहाँक मतलब उमहर क्षेत्र कऽ तरफ किछु घुमै बला जगह छै तीर्थस्थल या फेर किछु पर्यटक स्थल तऽ बताउ हमहुँ तऽ जाइ कऽ इच्छा प्रकट करब

हूँ हूँ

ठीक छै ठीक छै तऽ कहिआ जाइ जाइ कऽ विचारमे छियै हम तऽ फुरसतेमे छी अहाँकऽ जहिआ फुरसत मिलत चलू हाँ ठीक छै बतायब अहाँ हमरा घुमा देब हाँ हाँ अहाँ हमरा घुमा देब तऽ अहाँक हम हमेशा आभारी रहब हूँ सभ बढ़िआँ छी अहाँ अपन बताउ कहलियै अहि बहाने अहुँसँ मिल लेब प्लस घुमिओ लेब अहाँ हाँ हाँ किछु नहि बस हम बैसल छी तऽ हम अहिँ कऽ याद कयलहुँ